औ औ

दावराव दावसि औ इथ' नंगौ नंगौ अ अ अ

बेखिनियाथ' नंगौ काखो लानानै मानसिफोरनि गेजेराव रायजो राजाफोरनियाव गोबां खुद्रिनाय दं माने काखौ माने जेरैखि जाया माने बिसोरनि थाखाय नाङा आरो काखो काखो माने बातिल खालामनांगौ नोंथांमोननि मथे दा काखो जेरैखिजाया लाथारनाङा बिनिखायनो बिथांमोना रायजो राजाफोरा गोबाङानो माने प्रटेस्ट खालामगासिनो दङ ओ ओ आन्दलन खालामगासिनो बे दा राजालामाफोरखो होबथा जथेनानै होबथादों लोगोसे बन्जारफोरबो सावदों बिदि ओमफ्राय आं माने मानसिबो लामाखि थांलाय फैलाय सोरबाफोर जुदि गावसोरनि बन्द खालामनाय एबा आवथेनायखो मानियाखैबा बेखौबो माने बुदला बुसि बुदला बुसि खालामबायदों आरो हा गावसो मावनायखाय बेफोरबायदि जागासिनो गोबां गाज्रि जादों जानाया माने दाथ' दा बिसोरो माने ओरैबायदि जादों माने इन्टारनेट बन्द खालामनो लागाबायदियाव अबस्थायानो दा जोंनि बे एरियायावबो मानो होमब्ला

लाब लकसन माने बुस्थुआ ओरैबायदि सान्दो रायजो राजाफोरा माने काखो लाबनाय लोगो लोगो गुबुन हादरनि जि माइन'रिटि हिन्दु ख्रिस्टान माने मुसलिम इसलामनि बादै गुबुन हारिनि गुबुन धोरोमनि जाबोर सुबुं दङ बिसोर जुदि गुबुन हादराव दिनै माने दुखु खैफोदाव गोलैजोबदोब्ला बिसोर जोंनि भारताव फैनानै माने जोंफोरनि भारतनि नोगोरारि जानो हाबफैयो आरो जुदि बिदि जायोब्लाथाय अ औ गोरलैयैनो थानो हानाय माने जोंनि भारतनि नोगोरारिखो लानो हायो बिदिब्ला बिसोरखौबोथ' बबेबा जायगायाव दोननांबाय दा जोंफोरनि जायगायावनो जुदि बबेयावबा लांदां जायगायाव जुदि दोनफैयोब्ला अब्लाथाय जायगानि लकेल जायगा मानसिफोरा थारमाने इसे असुबिदा जायो आरो बिनि थाखायनो मेनलि माने बादा होगासिनो दं आरो रायजो राजाफ्रा दा जायखिजाया दा बिखिनियानो उनाव मोजाङै लागालमोनबाथाय मोजाङै सावरायलायनोसै नामा दा इसे असुबिदाबो जाबाय ना उनाव रायज्लायबावसिगोन दे मोजाङै दे जागोन दे औ जागोन दे जागोन दे अ